जेकर कोई डिश बनाने दी गल्ल कीती जा तां अस बनांदे रौंह्ने किश ना किश केईं बारी पापड़ बगैरा अगर असें ऐसे किश बनाया होग पर लेकिन ज्यादातर अस गल्ल करचै रुट्टी दी तां आम घर च जेह्ड़ा ऐ अस ग्रांईं लोक तां मां प्योऽ जिसलै बमार होई जंदे तां रुट्टी जेह्ड़ी ऐ असें गै बनाना पौंदी ऐ पैह्लें केईं बारी केह् होंदा कि पैह्लें ते चलो भज्जे टुट्टे दे जां नेईं बनदे फुल्के केईं बारी जली बी जंदे केईं बारी अच्छे पक्की जंदे ते केईं बारी शैल होंदे जेह्ड़े खाने जोह्गे बी शैल केईं बारी खाने जोह्गे बी निं होंदे हैन ते इ'यां गै जेह्ड़ा इंस्पायर्ड दा केह् होना कुसै कोला ओह् इ'यै कि उत्थें दा गै बल्लें बल्लें जाच सिक्खी केईं बारी पैह्लें स्टार्टिंग शुरूआत बिच केईं बारी लून बी केईं बारी मता होई जंदा हा खबरै फुल्का इक्क बक्खी आ जली आ ऐं ते उत्थें दा गै आस्तै आस्तै जेह्ड़ा ऐ अग्गें बद्धदे गेदे फ्ही जि'यां चूरम बनाना निक्के होंदे बड़ा अच्छा लगदा हा कि भाई ओह् आटा लैता उसी भुन्नेआ भुन्नियै ओह्दे बिच जेह्ड़ी ऐ खंड पाई ते ओह् जि'यां पीरें दे कढाई दिंदे बबरू बनाइयै कन्नै ओह्दे बिच चूरम जेह्ड़ा बनाइयै पीरें दे चाढ़दे ते चूरम बनाना बड़ा शौक हा उस बेल्लै क्योकि ओह् चूरम बनाना भी ओह् खाना बड़ा मजेदार केईं बारी चाही कन्नै खाई ओड़ना ओह् केईं बारी इ'यां सुक्का बी खंड पाइयै मिट्ठा बी बड़ा अच्छा जेह्ड़ा नुहाड़ा सुआद बी होंदा ऐ होर बनी बी तौला जंदा ऐ मेरे ख्याल च उसी जेह्ड़ा नाड़ी अनाड़ी सारे बंदे जेह्ड़ा कोई आम बंदा बी उसी बनाई सकदा ऐ ते उसी कोई ओह् पता निं होंदा ऐ कि ते इ'यै कि उसी रेड़े दिंदे होई ध्यान रक्खेआ जंदा कि जली निं जा ते जेकर ओह् जली जा ते फ्ही ओह् खाने जोगा निं रौंह्दा ते ओह् कौड़ा होई जंदा ते ओह्दे कन्नै फ्ही जेह्ड़ा ऐ ओह् कौड़ा होई जंदा कि'यां खाना ओह्दे कन्नै नुकसान गै ऐ ना कौड़ा नेईं खलोंदा ते खाना बी होऐ ते जीह्ब बी कौड़ी होई जंदी नुहाड़े कन्नै